भारतमे बहुत ढ़ेरम ढ़ेर पर्यटन स्थल यऽ किछु टा नहि ढ़ेरम ढ़ेर यऽ अयोध्या यऽ अयोध्याधाम बद्रीनाथधाम यऽ तिरुपति बालाजी यऽ रामेश्वरम धाम यऽ ओकर बाद जे छै से एम्हर द्वारिकाधीश छथि ओकर बाद जे छै एम्हर प्राकृतिक सुन्दर देखबाके लेल नैनीताल छै ऊटी छै पर्यटन स्थलके रूपमे मशहूर छै आओर जते भी धार्मिक जे जगह सभ अछि पर्यटनके तौर पर ओकरे जादा विकास भेलैहँ हमरा सभक इलाकामे हमरा सभक सभके आओर ओहूँमे कश्मीर जे यऽ ओकरो पर्यटन स्थलके रूपमे कश्मीर तऽ काफी पूर्वसँ ही कश्मीरके भारत धरतीके स्वर्गे कहल जाइ छै हमरा सभक अपना एहि कोसी इलाकामे भी देखैके लिए बहुत चीज यऽ विष्णु मन्दिर अछि हमरा सभके सुपौल जिलामे एम्हर हमरा गा गामके बगलेमे स्थित छथि बाबा तिलेश्वरनाथ मधेपुरा जिलामे बगलमे सिंहेश्वर यऽ सहरसा जिलामे उग्रतारा महिषी छथिन बहुत सारा पर्यटन स्थल यऽ